मूंखे नंढपण खां ई मिटीअ जा रांदीका ठाहिण जो ॾाढो ही शौक़ु आहे ईअं रांदीका ठाहींदे ठाहींदे हिकु दफ़ो साहेड़ीअ खे ॾिठो त गणपतीअ जे हिन ते गणपति बाज़ारि मां वठी आई हुई मां हुनखे ॾिसी करे पंहिंजे हथ सां अची करे घर में ठाही त मुंहिंजे माउ पीउ खे ॾाढी वणी पोइ मां पंहिंजे माउ पीउ खे चयो त मां हिनखे कलरु कंदसि त हुननि मूंखे कलरु वलरु बि वठी ॾिना त मां उहो कलरु वलरु करे करे उहा मां पंहिंजे घरु अची करे रखी मूंखे उहा ॾिसी करे एॾी त मन खे ख़ुशी थींदी आहे उहा ॾिसी करे मां मूंखे साहेड़ियूं संद सभु जणियूं चवणु लॻियूं असांखे बि ठाहे ॾे त मूंखे इन इहो ॾाढो शौक़ु आहे इनजे करे मां जाम मूर्तियूं ठाहियूं आहिनि त मुंहिंजो मनु ख़ुशि थी वेंदो आहे तृप्त थी वेंदो आहे मां ठाहींदी रहंदी आहियां उन्हनि खें कलरिंग वग़ैरह बि कंदी रहंदी आहियां अलॻि अलॻि नमूननि जूं गणपतियूं ठाहींदी रहंदी आहियां मूंखे गणपति ठाहिण जो ॾाढो ई ॾाढो शौक़ु आहे